जब मैं चौदह साल की थी जब मैंने खाना बनाना सीख रही थी पहला मेरा एक करेला मैंने बनाया था तो उसमें करेले को मैंने काटा और उसको छील के मुझे पता नहीं था कि करेले को छील के बनाया जाता है उसका पानी निचोड़ा जाता है या नमक मिलाया जाता था तो मुझे यह कुछ भी नहीं पता मैंने सिम्पल करेले काटकर और प्याज़ डालकर उसको फ़्राई कर दिया तो वे इतने कड़वे बने करेले में ना कोई स्वाद था बस कड़ू कड़ू तो वह खाना इतना गंदा बना था नमक भी ज़्यादा दल गया था तो करेले की सब्ज़ी बहुत गंदी बनी फिर मैंने पैक्टिस किया फिर मैंने पूछा देखा तो फिर मैंने नेक्श्ट टाइम फिर से एक वह किया कि मैं बनाकर देखूँ अब अच्छा बनेगा तो मैंने सीखा उसको फिर मैंने फिर से बनाया तो करेले की सब्ज़ी इतनी टेश्टी बनी कि हर कोई ही मेरी तारीफ करने लगा कि करेले की सब्ज़ी आप बहुत टेश्टी बना रहे हो तो मेरा यह अनुभव था कि करेले की सब्ज़ी को लेकर करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी सबने बहुत तारीफ किया है